तो वह क्रीम लगाने से क्या है न चेहरे में मेरे इतने सारे दाग आ गए देख सकती है तू कितने दाग आ गए हाँ उस क्रीम के मारे बारे में मैंने बहुत सुना था कि उसको लगाने से ऐसा आपका चेहरा साफ हो जाएगा क्लीन हो जाएगा दाग धब्बे चले जाएंगे पर ऐसा कुछ हुआ नहीं उसको यूज़ करने से और भी दाग धब्बे आ गए चेहरे में हाँ उसके इस्तेमाल से कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है और भी ज़्यादा दाग आ गए हैं हाँ जो भी मैंने उस क्रीम के बारे में सुना वो ऐसा कुछ निकला नही जिस हिसाब से उसके दाम थे उस हिसाब से उसकी पैकिंग उतनी अच्छी नहीं थी और वो उतने अच्छे से काम भी नहीं किया वो तो मेरा जो एक्सपीरियेंस है उस सामान का तो वह उतना अच्छा नहीं है हाँ मैं किसी को नहीं कहूँगी कि खरीदे वह क्योंकि जिस हिसाब से उसका मूल्य है उस हिसाब से वो क्रीम काम नहीं कर रही है तो जो भी मैंने सुना उस क्रीम के बारे में बिल्कुल ही गलत था वह